السلام علیکم کیا یہاں کوئی خاص نان ویج ڈس ہے جس کے لیے آپ کا ڈھابہ مشہور ہے واہ مرغ مسلم کے بارے میں کچھ بتائیں کیسے بناتے ہیں سن کر تو منہ میں پانی آ گیا اور مٹن کڑھائی لگتا ہے آپ لوگ ذائقے میں واقعی نمبر ون ہیں پھر تو مرغ مسلم اور مٹن کڑھائی دونوں آڈر کر دیتا ہوں ساتھ میں تندوری نان بھی لائیں کوئی بات نہیں ذائقے لیے انتظار منظور ہے اور پیسہ ہوتا کیسے پیسے ویسے کی پیسہ کس کتنا رہے گا بتا دیجیے ہم تندوری اور نان آڈر کریں گے اچھا تو پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے کچھ کم لگا دیجیے شکریہ